हेल' बारबि रेस्तुरेन्ट ना औ औ मा होनो मोनलाय आं नोंसोरनि रेसटुरेन्टआव सुइगि अर्दार खालामनो नागिरदोंमोन दा बोथोराथ' बिराद गाज्रि नोंसोरो अर्दारखौ होफैनो हागोन ना हायाथाय हागोन दे हागोन हागोन होमबा आंनोहाय सिखोन सावमिन वान प्लेट ओमफ्राय पर्गनि मम' वान प्लेट लाबो औ दे दे एसे थाबैनो फै दे दे जागोन